हेलो भइया आप कैब वाले भइया बोल रहे हो मुझे क्या है ये आपकी कैब बुक करानी थी वो क्या है मुझे ना अजमेर पुष्कर जाना है अपनी परिवार के साथ पाँच से छः दिन की यात्रा पे तो आप एक किलोमीटर के हिसाब से क्या कीमत लेते हो तेरह रुपए किलोमीटर के हिसाब से तो आप में तो बारह रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको दूँगी आप ऐसा करना पाँच तारीक को अपनी है ना एक गाड़ी भिजवा देना पाँच तारीक को पाँच दिन के लिए ठीक है